हँ हमलोग अपना जीवन मे बहुते एहन गिफ्ट लै छियै सर जी सबके जैसेकी टीचर डेमे होला हम अपना सर जी के एगो कार्डमे गिफ्ट बनाए के पेन्टिंग बनाए के देले छियै जौनकी ओ देखला के बाद मे सर जी के अपना आप के ऊपर विश्वास न होइ छलै कि हमरो पढ़ाओल विद्यार्थी सब एहन पेन्टिंग बनाए सकै छै जौनमे की हमरा क्लासमे कोइ पेन्टिंगके टीचर भी न छलैया आओर ईतना अच्छा हम पेन्टिंग बनाए क सर जी के देने छलियै की सर जी हमरा पीठी थपथपाबै छै आओर कहै छै की हर इन्सान के अन्दर एगो कला होइ छै जौन चीज के सबके परखे के चाही समय पे आओर सर जी हमरा बहुत ही जादा भावुक होके बहुत ही आशीर्वाद देले छलै की आगे चलके तू कोइ बड़ा पेन्टिंग बनाबै छियै आओर एहि सबके देख के हम आओर आगे प्रयास करब की हम अच्छा से अच्छा पेन्टिंग बनाए आओर एहि चीज मे बहुत ही गाँव समाज मे तनिका बहुत पैसा कौड़ी के भी दिक्कत होइ छै तऽ